हमर नाम अनिता देवी छै दीदी मधेपुरा जिलासँ हम हम भोट गिरबै लए जाइ छियै बहुत डर लागै छै कि सब लागतै बहुत डर

बड डर होइ छै दीदी कि करबै कहियो नहि गिरेलियै फर्स्टे बेर गिरबै तऽ डर नहि हेतै कि सब लागै छै

हमरा सब तऽ नहि गिरेलियै हम तऽ बहुत डर लागै छै बतायल जाए केना गिरेबै नहि गिरेबै अहाँ सब तऽ ढेरी अहाँ सब ढेरी बेर गिरेलियै तऽ अहाँके डर नहि लागै हमरा तऽ डर लागै फर्स्टे बेर हमरा डर लागै छै ओतऽ सब ओतऽ कतेक ओतऽ कतेक लोक रहै छै देखै नहि छियै ढेरी लोक रहै छै केना हेतै नहि हेतै

आ बतायल जाय केना

कोन इसकुलपर गिरैतै हँ ठीके छै सवेरे साते बजे आबि जेबै दीदी भोट गिरबै लए आच्छा हमहुँ बच्चा सबके कए कऽ तब आयब बच्चा सबके खिला पिला हम बच्चा सबके खाना पिना खिला देब तब आयब तब गिरायब हम भोट अच्छा चैलि जायब गिरेबै भोट

हमरा सबके डर फर्स्टे बेर गिरेबै तऽ फर्स्टे बेर गिरेबै तऽ डर हेबे ने करतै हूँ

हँ ठीक ठीके यऽ दीदी राखै छी आबै छी ठीक ठीक छै